علی گڑھ ایک بہت اچھا بہت خوبصورت شہر ہے اور بہت مشہور شہر ہے یہ پوری دنیا میں مشہور ہے اس کی وجہ یہ ہے یہاں پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے جو کہ سر سید احمد خان نے بنائی تھی اور علی گڑھ بہت اچھا شہر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں صحت کا اپنا خیال رکھنا چاہیے علی گڑھ میں بارش بھی بہت ہوتی ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے تو ہمیں گرمی میں زیادہ باہر دھوپ میں نہیں رہنا چاہیے اس سے بیمار ہونے کے زیادہ چانس رہتے ہیں ہمیں ٹھنڈی میں رہنا چاہیے اور ٹھنڈی میں دھوپ میں بیٹھنا چاہیے انسان کو ہیٹر وغیرہ جلا کے رکھنا چاہیے اور اپنے آس پاس گندگی نہیں اکٹھی کرنی چاہیے اس سے بہت زیادہ بیماری پھیلتی ہے اور انسان کی صحت خراب ہونے کے زیادہ چانس رہتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے آس پاس صاف صفائی رکھنی چاہیے جس سے کہ انسان کی صحت ایک دم ٹھیک رہے